भारतांत एन एस एस जावं वा डिफ्रेंट वेगळी वेगळी संस्था जी आसात तीं स्पर्धा दवरतात मुद्दम सांस्कृतीक कार्यावळ दवरतात तातूंत गोंयची भाशा म्हणजें कोंकणी कोंकणी भास तातूंत आमचो जो नृत्य जें आसा धालो गोंयचो मांडो मागीर तियात्र गोंयचे तियात्र हें सगळें आमी भारतांत भारताचोच न्हय तर इंटरनॅशनल म्हणजें वेगळ्या वेगळ्या देशांतूय व्हरतात आनी ताचो खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लोय आसा कारण आमचे गोंयचे लोक तुका फकत भारतांतूच मेळचे नात वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार मेळटले आनी त्या त्या जाग्यार जे आसा न्हय ताका जेन्ना आपली भाशा आयकूंक मेळटा न्हय ते खूब खूश जाता आतां हेंच दर जेन्ना हांव बँगलौर वता आनी बँगलौर म्हाका दुसरो गोंयकार मेळटा इतले दीस आमी हिंदी इंग्लीश कन्नड सगळें उलोवन मेकळी जातात पूण जेन्ना गोंयकार गोंयकाराक मेळटा न्हय तेन्ना एक एक तरेचें सूख मेळटा तो आमचो सांस्कृतीक आनी म्हणटा ते आमी कल्चरल ऍक्सॅस म्हणूंक शकता कम्युनिकेशन तो आमकां थंय अनुभव जाता लायक हां एक सुकून म्हणजें एक सूख कशें मेळटा